हैल्लो ह नमस्ते हां जी कुद्धर लग्गी दी आहो हां जी म्हल्ला दस्सो म्हल्ला केह्ड़ा ऐ कुद्धर जेही गली गुली दस्सो स्हानू निं पता चलग ते फिर असें कियां आना ऐ हां जी ठीक ऐ उद्धर लग्गी दी ते कुद्धर जेही लग्गी दी रोड़ च लग्गी दी घर च लग्गी दी कुत्थै लग्गी दी अच्छा ठीक ऐ कोई निं असी आन्ने आं पंज मिंट वेट करो हां जी ठीक ऐ वेट करो